हँ हैल्लो हँ हँ अच्छा अच्छा हँ

अच्छा तऽ आउ अहाँ हमरा ओतय हमरा ओतय तऽ सभचीजके सुविधा अछि आओर हमर अछि मधुबनीमे

गैस बड्ड बनैए अच्छा एतेक असुविधा भऽ जाइत छै हमरा तऽ ईसभ पता नहि छले नहि हैत आब अहाँकेँ दिक्कत आब अहाँ आउ हमरा आबयसँ पहिने हमरा कॉल करब नहि उपलब्ध हँ अच्छा अहाँके कोनो नहि आब ओतेक टेंशन लेबयके अछि आब देखबै आब अहाँ एतेक कहलहुँ हेँ कीसभ असुविधा छै ओकर हम अथी करबै करयके पूरा कोशिश करबै